ठीक हमरा लोकके जमीन जगह नहि छै पड़ोसमे जमीन जगह छै उसरल जमीन तऽ मारि पीटि होइ छै भाइ भाइके खून करि दै छै ओकरा भाइके खून करि दै छै खून करैके बाद पुलिसलग जाइ छै पुलिस कार्रवाइ नहि लै पुलिस कार्रवाइ लेबे नहि करै छै हमरा तऽ पास पइसे नहि छै ओकरापास पइसा छै तऽ ओकर कार्रवाइ लै छै हमरपास पइसा नहि छै तऽ कार्रवाइ नहि लै छै दारू पीके आबै छै मारै छै पिटै छै जाइ छिए नहिरा ससुरारिके लोकके कहै छिए तऽ समाजमे बैठाबै छिए फिर भी ओ आदमी नहि समझमे आबै छै

सुनबाहि नहि लै छै तऽ जाइ छिए ओकील लग ओकील लग जाइ छिए तऽ अपन हरचीजके अथी कार्रवाइ करै छै हमलोकके पास छै तऽ कार्रवाइ करबे नहि करै छै भाइ भाइके मारि दै छै पुलिसके पास जाइ छिए तऽ पुलिसो नहि करै छै कार्रवाइ दारू पीके आबै छै तऽ ओहो काम नहि भै रहल छै दारू पीके आबै छै मारि दै छै ओ पुलिसके पास जाइ छिए तऽ ओ प्रशासन लै छै तऽ ओ कार्रवाइ करै छै हमर पास पइसे नहि छै तऽ जकर पास पइसा छै ओकर कार्रवाइ होइ छै हमर पास पइसा नहि छै तऽ हमर कार्रवाइ नहि होइ छै हुँ किछु किएक नहि होइ छै ईसब छै के करतै कार्रवाइ ईसब कार्रवाइ नहि भै रहल छै सबके सबचीजके सुविधा करतै पुलिस दरोगा जे छै जिसका जकर पास पइसा छै ओकरे हमरा आओरके पास पइसा नहि छै तऽ किछु नहि छै हमरा आओरके कार्रवाइ नहि भै रहल छै किएक नहि भै रहल छै ओकीलके पास जाइ छिए तऽ ओकीलेसब कार्रवाइ करि रहल छै वएह सबचीज करै छै वएह सबचीज फैसला करतै केहन करै छै दै हाँ करबै ओ जे छै हमरा आओरके पास कि एतना गरीबी दै रहल छै उँ केहन भै रहल छै सबचीज कोर्ट जाइ छिए कोर्टके पास कहै छै ओकीलके पास जाए जाए ले ओकील कहै छै आगे आगे जाए ले हमरा आओरके पास कोइ नहि छै बहुत निर्धन छिए नहिरा ससुराइरिके सबकोइ ओन्ने ससुराइरिके लोक मारि पीटिके भगै दै छै किछु करै छै के नहि सबजाहै छै